हेलौ औ मा आलारि माबा स्थ'रना औ औ आं माने आङो इसे मेगननि फ्रब्लेम जानायखाय औ नोंथांनि दखाननिफ्रायसो सानग्लास माबा खालामनो सानदोंमोन इसे औ बिनि सोमोन्दै बिथाङा इसे खिन्था हरनो हागोन नामाथाय ओरैनोथ' गोजाननिखौ एसे फ्रब्लेम जायो माने नुहुरनो थाखाय औ औ

औ औ ओरैनो इसे मोजां माबाखौनो जेन'बा बेसेबांसो थांगोन बेखौबो इसे खिन्था हरनो हागोन नामा जेन'बा

औ औ औ औ औ आद नय हाजार औ जागोनदे बा ओरैनो दखाना खइथानिफ्राय खुलियो नोंथांना खइथायाव दसथा साराय दसथा औ औ जागोनदे होमबा गाबोन जिखिजाया साराय दसथा एगार'था सोयाव थांनाय थांनोसै नामा बिथांनि दखानाव ओमफ्राय ओरैनोथ' माबाफ्रा दामा होमबाथ'

औ औ औ औ औ ओमफ्राय खमफ्लिदलि माबायाथ' अवारेनथि माबा जाजोब खागोन दा

दे होमबा जागोन दे होमबा गाबोन जेखि जाया साराय दसथा एगार'था सोयाव थांनोसै आं होमबा नोंथाङा औ दे होमबा